جب ہم ماہی گیری کے سفر کی تیاری کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جیسے کہ ماہی گیری کے مقصد کا فیصلہ کریں ہم سفر کے مقصد کو مختار ہونا چاہتے ہیں جیسے کہ مچھلیوں کا قصیدہ تخمیر کا صرف آرام دہ ماحول ماہی گیری کے لیے ضروری سامان ماہی گیری کے لیے ضروری سامان جیسے کہ ریڈیو ٹیکل کمرہ پوشیزہ ٹوپی جاکیٹ جوتے کپڑے اور پانی کی سامانات شامل ہوتے ہیں ماہی گیری کے آلات بھی ہوتے ہیں جس کا ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہے ماہی گیری کے جو قوائد ہوتے ہیں مطلب اس میں کچھ قانون بنتے ہیں کچھ طریقے ہوتے ہیں ماہی گیری کرنے کے لیے اس کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ ہم جب ماہی گیری کرنے جاتے ہیں تو جگہ کا تلاش یعنی کہ جس جگہ پہ ہمیں ماہی گیری کرنی ہے وہاں اس جگہ پر ہم کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کا سب سے بڑا ہم خیال رکھتے ہیں اور اگر جگہ اچھی ہوتی ہے تو اس پر ہم ماہی گیری اس پر ہم ماہی گیری کرتے ہیں ماہی گیری کے دوران بچاؤ اور سلامتی کے اصولوں کو یاد رکھتے ہیں جیسے کی جانوروں کی حفاظت چھوٹی زندگی کی حفاظت اور پانی کی حفاظت کا ذمہ داری بھی لیتے ہیں ماہی گیری کے رسومات میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے ایک ڈگن جو کہ بانس وغیرہ کا بنتا ہے اس کے بعد رسی ہوتی ہے ڈوری ہوتی ہے یہ ساری پرانے رسومات ہیں اور اس کو کیچو سے مچھلی کو پکڑنا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جس سے بہت خیال رکھتے ہیں